की यौ राघवजी हेलो हमरा जे हइ से समस्तीपुर घुमैके हइ बेबस्था गाड़ी घोड़ाके हँ मन्दिर उन्दिर मन्दिर आओर बतैऔ ने मन्दिर आओर छै कि रहैके बेबस्था मन्दिर भी घुमैके हइ कोन कोन मन्दिर खोजलहुँ अपन मन्दिर भी घुमैके हइ मन्दिर थनेसर बाबा छथिन हुआँ आओर गाड़ी घोड़ाके बेबस्थामे सुविधा बतैओ ने सुविधामे कोन बेबस्था अच्छासँ बढ़िआँ कऽ दिऔ हँ हँ तऽ अपन ठीक से कऽ देब हँ जे गाड़ीके बेबस्था जे अइ से कहलहुँ जे वहाँपर तऽ अच्छा हँ तऽ कहाँ हँ पञ्चोबा अस्थान तकलए वहाँपर कोइ मिल जेबै कहाँपर मिलबै अभी जगह भी बढ़िआँ हँ हँ हम आबै छी किएक आबिअनि हुआँ घुमैके इच्छा छलै ई घुमैके इच्छा छलै जे एहिसब जगह आबि रहलहुँ हँ हमर तऽ घुमैके इच्छा छलै समस्तीपुर आबैके इच्छा छलै आबि रहलहुँ हँ हमे आओर सोचलहुँ हमरा गाड़ी घोड़ाके सुविधा खाना पीनाके होटल आओर बढ़िआँ हैत आओर हँ आओर सबचीज लैत चलि देलहुँ

हँ मन्दिर घुमैके हइ मन्दिरसब हुँ थनेसर बाबा भी सुनलिअनि हँ